हमें खाने में तो हम मछलियाँ नहीं खाते हैं लेकिन मतलब हमें मछलियाँ देखने में बहुत अच्छी लगती हैं हम घर में भी ऐसी चीज़ें रखते हैं जिसमें कलरफुल मछलियाँ तैरती रहती हैं देखने में बहुत सुंदर लगती हैं अच्छी लगती हैं और जहाँ खाने कि बात करें तो ऐसी मछलियाँ बहुत सी हैं हमने पढ़ाई में भी पढ़ा है कि सैल्मन मैकरेल अल्बाकोर कॉड सहित ट्राउट फिश दुनिया की सबसे हेल्दी फिश मछलियाँ मानी जाती हैं जो लोग काफ़ी लोग इन्हें खाना पसंद करते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी रहती है और स्वस्थ भी रहती है मछली दुनिया के सबसे हेल्दी फूड में से एक फूड माना जाता है खाने के लिए